कोन चीज नमस्ते आओरसब ठीक हइ सब्जी कोन कोन चीज लैके छै कोबी पनरह रुपै किलो कमसम अहाँ अएती ने यहाँ कमसम भऽ जेतै मरचाइ चालिस रुपै के जी ठीक हइ हँ सब कम हो जेतै अहाँ यहाँ अएथिन ने सबचीज कम भऽ जेतै उँ हँ कम भऽ जेतै आलू पनरह रुपै बैगन पनरह रुपै किलो ठीक हइ यहाँ अहाँसब अइऔ ने सस्ता भऽ जेतै एक दुइ रुपै कम कऽ देब टमाटर बीस रुपै किलो हइ अच्छा ठीक हइ आबू ने भिण्डी पचास रुपै किलो हइ एक दुइ रुपा कम भऽ जेतै अएथिन तब ने एक दुइ रुपा कम भऽ जेतै ठीक हइ आबिके लऽ जइऔ सब्जी तब्जी सस्ता भऽ जेतै ने लेबै तब हर सब्जीपर एक दुइ रूपा हम कम कऽ देबै हँ बोलिऔ अच्छा ठीक हइ लागि जेतै कम भऽ जेतै ने अहाँ अएबै खरिदैलए तऽ सबकिछु कम भऽ जेतै उँ कै किलो लैके हइ एक किलो हरिअर हरा मिरची दस रुपै पौआ हइ चालीस रुपै किलो कतेक लैके हइ अच्छा मिलि जेतै एक किलो ओहिमे दुइ तीन अँए अच्छा ठीक हइ आबू ने हर सब्जीपर एक दुइ रुपैआ